असां पंहिंजे जीवन जी शुभ कार्य जी शुरूआत श्री झूलेलाल साईंअ जे नाले सां कंदा आहियूं जी हा असां पंहिंजे भॻवानु खे पंहिंजे ईष्ट खे मल्हाईंदा आहियूं उन्हनि जो बहिराणो खणाईंदा आहियूं पंजड़ा ॻाईंदा आहियूं पहिरीं भॻवानु खे ख़ुशि कंदा आहियूं पोइ घर में सभु शुभ कार्य कंदा आहियूं